मां पंहिंजे हुन में घणी ई किताबियूं पढ़ियूं आहिनि पर मूंखे हिन में कहानीअ जी पढ़ण जो ॾाढो शौक़ु आहे मां तरह तरह जी किताबूं पढ़ंदी आहियां हुन में मुंशी प्रेमचंद्र जी गोदान ॾाढी पसंदि आई उन्हनि गांव जी जीवन शैली जो एतिरो